दिक्खो जी अस मक्कां राह्न्नें आं अपने कोई बी अपने मक्क शक्क राह्न्ने आं अपना जेह्ड़ी देसी खाद होंदी ही ते चार चार छे छे पंज पंज मक्कां लगदियां हियां के हून ते ऐसा है कि मतलब के ऐसे ऐसे कैमिकल चले न कि ऐसी ऐसी मक्कां चलियां कि सनाया पैह्लें जेहड़ियां साढ़ा अपनी देसी खाद होंदी ही ते ओह्दे कन्नै चार चार पंज पंज छे छे मक्कां लगदियां हां ते हून ते जेह्ड़ी मतलब कैमिकल चले ना कि जेह्डे़ हून ऐ हैल चले न एह्दे कन्नै ओह् मतलब कि दो बी बडियां खिच्चियै मक्कां लगदियां न नेईं तां इक बूह्टे गी इकैक् लगदी ऐ कि ऐसा बी होना चाहिदा कि मतलब कि कैमिकल जेह्डे़ ना जेह्के साढ़ी बाडी जमीना देइयै खराब ऐसा लब्भै दा कि खराब होना ओह् होआ करादियां न कि ऐ फसल बी जेह्ड़ा ना पैह्लेंं जेह्ड़िया पंज पंज छे छे मक्कां लगदियां हियां ते हून उ'ऐ द'ऊं कोला उप्पर लगदी गै निं ऐ उब्भी कुसै कुसै ढांडे गी इक गै होंदी लगी दी केइयें केइयें गी ओह् बी नेईं होंदी लग्गी दी ऐ ते अस ते इन्ना सोचने कि चलो ठीक ऐ कि जेह्ड़ी कैमिकल जेह्डे़ ना इन्ना अस सोचै ने कि चलो ठीक ऐ मतलब कि बाड़िये गी नुक्सान ऐ कि अच्छा नेईं ऐ कि फसल ते चलो ठीक ऐ होई जाह्ग पर ओह्बी नेईं होऐ ते अस ते इ'यै सोचा ने चलो भाई बाड़िये गी नुक्सान ऐ ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे अग्गें अस इ'यै मतलब कि रिक्वैस्ट करी सकने आं कि अपना कोई देसी खाद ऐसी त्यार करन के बाड्डी गी जेह्ड़ा नुक्सान नेईं पजान फसल जेहडा ठीक ठाक होई जाए ते जि'यां पैह्लें फसल होंदा हा अपना देसी खाद सु'टदे हे आखदे हे भाई सुनी फसल होंदियां ही ते हून ऐ जेह्ड़ा मतलब सरकारी जेह्ड़ा ऐ कैमिकल चलेआ ऐ जां ऐ खाद चली ऐ एह्दे कन्नै असें गी बडा भारी नुक्सान लगा दा कि फसल बी इन्ना नेईं होआ दा ऐ ते बाड़िया जमीना बी जेह्ड़ियां ठीक नेईं र'वै दियां निं ऐन कैमिकल कन्नै इस गल्ला मतलब कि अगर बाड़िये गी नुक्सान ते इनसान गी बी नुक्सान होई सकदा गै अगर जमीना बाड़िये जेह्ड़ियां खराब होई सकदियां मतलब इन्ना फसल पूरा त्यार नेईं करी सकदिया ते इंसान गी बी एह्दा मतलब गै कोई फर्क पेई सकदा कि अस ऐग्रीकलचर डिपार्टमेंट गी इ'यै मतलब कि सोचना देई सकने कि चलो ऐसी कोई अपनी देसी खाद जेह्ड़ी त्यार करन कि जेह्ड़ा मतलब कि बाड़ी जमीन गी बी नुक्सान नेईं पजाए इन्सान गी बी कोई नुक्सान नेईं पुज्जे गै ऐसी खाद होना चाहिदी ऐ ते इस बास्तै गै बाड़ी गी अस इन्ना सोचाने कि चलो भाई बडा भारी नुक्सान ऐ की के मतलब कि कि फसल होआ दी गै नेईं ऐ कि होग बी जेकर फसल ते उस रुट्टी गी सुआद गै नेईं होना कि ओह् सुआद जेह्ड़ा कैमिकल नुहाड़ा मतलब ओह्दा असल जेह्ड़ा ओह् खिच्ची गेदी होंदी ऐ की के रुट्टी गी सुआद कुत्थुू दा होना ओह् कि ऐग्रीकलचर डिपार्टमेंट गी अस इ'यै आखने कि ओह् एह् इक ऐसी खाद त्यार करन कि जेह्ड़ा नेईं फसल गी नुकसान होऐ और नेईं जमीन गी होऐ नेईं इन्सान गी होऐ ऐ तां ऐग्रीकलचर डिपार्टमेंट करी ओड़े जेकर तां बडी बड्डी शुकर गुजार आं कि बाकी एह् ऐ कि बाड़ियां जमीनें गी कोई खराबी नेईं होना चाहिदी कि फसल च कोई खराबी नेईं होना चाहिदी जनेहियां फसलां साढ़ी देसी खाद कन्नै होदियां हियां ओऐ नेहियां ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐसी खाद बना कि जेह्ड़ा फसल गी बी नुक्सान नेईं होऐ ना गै जमीन गी होऐ नां गै इन्सान गी होऐ